हैलो इंडियन गैस से बात कर रहे हैं सर सर मैं यह कह रहा था की आपने कल दिव्य पाचा वाला के अंदर जो एक गैस सिलेंडर की डिलीवरी की थी तो उसका जब वजन हमने किया था आपके जाने के बाद तो उसमें वजन कम मिला है नहीं सर आप चाहे तो आकर चेक कर सकते हैं कल शाम को मैंने गैस का सिलेंडर लगाया था तो उसको जब मैंने जब उठाया तो बहुत हल्का हल्का लग रहा था उसको फ़िर मैंने अपडेट किया जी हाँ हाँ उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया फ़िर मैंने जब बाद में जब गैस के सिलेंडर को मैं बदल रहा था तब मैंने उसको देखा था तब मुझे उसका वेट बहुत कम लगा तो मशीन पर जब मैंने उसको वेट किया तो वो करीब बारह तेरह किलो के आस पास ही दिखा रहा है वो उसकी सील ही खुली हुई थी एक बार उसको आप चाहे तो चेक कर सकते है क्योंकि

नहीं सिलेंडर मैंने अभी काम में लिया नहीं न वो मैंने उसको जस्ट उसको लगाने के लिए उठाया था तब मुझे उसका थोड़ा सा वजन हल्का लगा क्योंकि इससे पहले मैंने कभी आपको एक शिकायत नहीं करी पर अब की बार मुझे पहली बार मुझे लगा की आपको थोड़ी सी दिक्कत मुझे इसके वजन में अंतर लगा

हाँ तो कोई इशू नहीं है मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक बार आप आकर इसको एक बार चेक कर लीजिए और और अगर हो सके तो आप एक दूसरा सिलेंडर भी आप ले आइए दोनों को अपन चेक कर लेंगे अगर दोनों के अंदर बराबर का वजन आया तो फिर आगे से आपके पास जो जो जो भी सिलेंडर आ रहे हैं तो उनमें कोई दिक्कत कर रहा है या उसमें कोई भी कोई तरह का कार्य कर रहा है या गैस की चोरी कर रहा है अब तो चेक अब तो आगे से मैं चेक करूंगा क्योंकि अब एक बार धोखा मिल गया है पर मेरा आपसे निवेदन है की एक बार आकर गैस का सिलेंडर आप दूसरा भी ले आइए और दोनों का वजन अपन चेक कर लेते है नहीं नहीं मैंने इसको अभी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया और जैसे आप दे कर गए थे वैसा ही है और सर सील भी आधी कटी हुई थीं तो आधी ही सील है उसके अंदर जी वो जो ऊपर जो वो पन्नी वाला कवर लगाते है तो आधा कटा हुआ था वो तो वैसे ही लगा हुआ है उसके अंदर नहीं है की उसी में लगी हुई है वो वो पन्नी उसी में लगी हुई है

वो तो पता लग दिख जाएगा न आपको क्योंकि अगर उसको निकाल कर के हम लगाएंगे तो ढंग से लगेगी नहीं और जो आपके यहाँ से से लगी हुई आती है तो वो पूरी चिपकी हुई आती है तो ठीक है जी जी ओके ठीक है